हैलो हैलो नमस्ते जी ठीक ऐ ठीक ऐ मिली जाह्ग फोन केह्ड़ा फोन लैना ऐ ओप्पो वीवो सैमसंग ते केह्ड़ा लैना मतलब ठीक मतलब ठीक फोटु इसलै कुत्थें सैंड करने ते कोई निं कल्ल दिक्खी लैयो दुकान उप्पर आह्नियै ठीक ऐ ठीक ऐ कोई निं हून इंया बे टैमां होई दा फ्ही करने आं कल्ल कोई नी अं चलो ठीक ऐ ठीक ऐ तां भी अच्छा ठीक ऐ कोई नी आं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ